میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی کتاب سیرت النّبی کو پڑھا اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں بہت ساری باتیں اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلانے میں جدوجہد اور اس کے علاوہ مصیبتیں اٹھائی تھی وہ سب اس کے اندر بیان تھا لیکن ایک قصہ کہانی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص زندگی کا حصہ طائف کا سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا تھا جس میں جس کو پڑھنے کے بعد میرے آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور یہ ایک بہت ہی رلانے والا واقعہ تھا کہ اس میں اللہ کے رسول کی جوتیوں میں خون جم گیا تھا جس کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال پوچھا تھا کہ اگر آپ بولو تو میں ان طائف والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کے پیس دوں تو جب میں نے اس واقعے کو پڑھا میں پڑھنے کے بعد بہت ہی ایموشنل ہو گیا